ऑनलाइन शिक्षा जो है आजकल के बच्चों में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गया है क्योंकि कठिन से कठिन सवाल का जवाब जो है ऑनलाइन में मिल जाता है जिसके कारण बच्चे वो कठिन से कठिन प्रश्नों को उत्तर वो आसान भाषा में समझ लेते हैं कि और कोचिंग कोचिंग जो है क्योंकि कोचिंग में कुछ मेरिट है तो कुछ डिमेरिट भी है क्योंकि बच्चे को दूर जाना होता है कहीं पे अगर अच्छे शिक्षक नहीं होते हैं तो दूर गाँव में जाना पड़ता है और जिसके कारण से अगर वो सही से कोचिंग नहीं ले पाते हैं ऑनलाइन शिक्षा आने से हर बच्चे तक क्योंकि आजकल डिजिटल इंडिया के माध्यम से हर हर घर में जो है मोबाइल है इंटरनेट का साधन है जो ऑनलाइन शिक्षा लेते हैं और उसमें कठिन से कठिन प्रश्नों का सवाल जो होता है उसका जवाब ऑनलाइन मिल जाता है गूगल सर्च करने पर मिल जाता है इसलिए बहुत हद तक स्कूली शिक्षा जो है वो ऑनलाइन हो गई है और इसके कुछ डिमेरिट भी है जैसे आजकल के बच्चे मोबाइल लेकर के वो पढ़ाई के वक्त में पढ़ाई करते हैं इसको बाद वे गेमिंग में लग जाते हैं जो गेमिंग इसके बाद में मोबइल देखना तरह तरह के गेम खेलते रहते हैं जो कि सही नहीं है उसको अगर बच्चे सार्थक रूप में अगर शिक्षा के रूप में अगर जो केवल लेते हैं ऑनलाइन तो वो सही है और अगर जो गेम खेलने के लिए ये सबके लिए तो बच्चे का मानसिक विकास जो है वो रुक जाता है डाइवर्ट हो जाता है जो बच्चे सही से वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं इसलिए कुछ मेरिट है जहाँ तक ज़्यादातर मैरिट ही है क्योंकि कठिन से कठिन सवाल चाहे किसी भी हद तक का हो ऑनलाइन मिल जाता है उसका जवाब मिल जाता है